गुजरात में टेक्नोलॉजी एॾी वधी वई आहे के असां घरु वेठे वेठे टिकट बुक कराइ सघूं था कोई बि ट्रेन कोई बि फ्लाइट कोई बि बस जे बारे में असां इंक्वायरी वठी था सघूं पहिरियां अहिड़ो हूंदो हुहो असांखे ख़ुदि वञी करे पुछ परछ करणी पवंदी हुई पर अॼुकल्ह सभु मोबाइल ते थो थिए गैस सिलेंडर मंगाइणो हुजे त पहिरियां ऑडर ॾिबो फ़ोन कबो ऐं पोइ वेट कबो पर हीअंर सभु मोबाइल ते थो थिए पोइ लाइट जो बिल बि मोबाइल सां इजीली थी थो वञे फोर जी जे कारण ई बैंकिंग बि इजी थी वई आहे ई बैंकिंग माना इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग में असां ऑनलाइन ट्रांसफर ऐं रिसीव करी था करी था सघूं पोइ पासबुक प्रिंट कराइण लाइ असांखे पहिरियां फिज़िकल पासबुक वठी कर वठी वञिणो पवंदो हुयो बैंक में पर अॼुकल्ह मोबाइल में एम एम पासबुक करे अची थो वञे एम पासबुक माना मोबाइल पासबुक फाइव जी टेक्नोलॉजी बि अची वई आहे फाइव जी जे कारण इंटरनेट ते कमु ॾाढो स्पीड में थो थिए पोइ वीडियो कॉलिंग जी क्वालिटी बि इंक्रीज थी वई थी वई आहे वीडियो कॉल इजीली किथे बि वेही करे किथां बि लॻाए था सघूं पोइ गेमिंग जो करियर बि वधी वियो आहे एजुकेशन माना पढ़ाई बि असां इलेक्ट्रॉनिक लेपटॉप ऐं मोबाइल थ्रू करे था सघूं एॾी टेक्नोलॉजी वधी वई आहे जंहिंमें टीचर पंहिंजे घरां सम्झाईंदी ऐं असां पंहिंजे शहर में पंहिंजे बेड ते वेही करे पढ़ाई करी था करे था सघूं पोइ कुछ बि मंगाइणो हुजे त असां ऑनलाइन मंगाइ था सघूं जीअं कपिड़ा थी विया पोइ शूज थी वियो ग्रोसरी थी वई वेजिटेबल्स थी विया पोइ बुक थी वई पेन थी वई टेक्नोलॉजी एॾी वधी वई आहे जंहिंमें असां पी डी एफ अ पी डी एफ थ्रू बि पढ़ी था सघूं अॼुकल्ह टेलीग्राम करे हिकु एप्लीकेशन आहे हुन ते सभु फ्री में थो मिले कहिड़ी बि मैगजीन खपे हुतां खां मिली वेंदी असांखे पिकिचरु ॾिसणी हुजे त थिएटर में वञी करे टे कलाक न बिगाड़दा असां मोबाइल ते ई हिकु हिकु कलाकु वेही करे पिकिचरु भाग में ॾिसी था सघूं पोइ फाइव जी जे कारण एन एफ सी बि मो अ वधीक सुठो थी वियो आहे इमरजेंसी अलर्ट माना किथे बि एक्सीडेंट थो थिए कंहिंजो बि त डायरेक्ट सिग्नल अची वेंदो हुनजे घरु पोइ वायरलेस चार्जिंग बि वधि इंवेंट थियो आहे वायरलेस चार्जिंग जी स्पीड बि इंक्रीज थी आहे जंहिंमां वायर प्रोडक्शन घटि थियो आहे ऐं कार्बन लैस थियो आहे वायर वायरलेस हुजण जे कारण वायर जो प्रोडक्शन घटि थियो आहे प्रोडक्शन घटि थियो आहे हुनजे करे इंडस्ट्री मां गैसिस घटि थी लीक थिए हिन कारण हिनजे लाइ इकोफ्रेंडली वायरलेस सिस्टम आयो आहे पोइ असां मोबाइल ते ई कुझु बि चेंजिस था करे सघूं जीअं फैन ऑन करणो हुजे फैन चालू करणो हुजे लाइट चालू करणी हुजे गेट खोलणो हुजे त फ़ोन सां ई थी वेंदो असांखे स्विच ते वञी करे स्विच दबाइणी न पवंदी माना एॾी सुविधा ऐं एॾी टेक्नोलॉजी जनरेशन वधी वई आहे गुजरात में पोइ सिक्स जी वाए फाए बि अची वियो आहे गुजरात में